भारत का इतिहास अपने आप में बहुत संघर्ष से परिपूर्ण था क्योंकि यहाँ पे आजादी आजादी के स्वतंत्रता के वास्ते यहाँ के बहुत से स्वतंत्रता सेनानियों अपने अपने त्याग की आहुति दी है अपना त्याग दिया है यहाँ के बहुत नेताओं ने अपने आपको अपने आप को मृत्यु में झोक के आप आजादी की रास्ता दिखाया है इसमें सबसे महत्वपूर्ण नाम हैं महात्मा गाँधी का वो आज भी राष्ट्रीय पिता के नाम से जाने जाते हैं ऐसे बहुत और भी बहुत से नेता हैं जो हमारी आजादी में बहुत महवपूर्ण भूमिका निभाई है आज भारत का इतिहास भारत का इतिहास अपने आप में यही गाथा गाता रहा है कि यहाँ की बहुत से यहाँ पे बहुत सी सभ्यताओं ने अपना विकास किया है बहुत से लोगों ने अपने जिंदगी की आहुति दी है यहाँ पे ऐसे बहुत से वैदिक आचार्य भी हुए जिन्होंने इसके विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है इसका इस प्रकार मैं कह सकता हूँ यहाँ का इतिहास बहुत गौरवपूर्ण तरीके से एतिहासिक क्षण था